मुरगा मुरगीके पालन करय लेल जे छै ने हमरा आरकेँ यानिकि पाँच टा राखै छियै पाँच टा पालै छियै ओकरा तऽ ओहिमे सँ फेर ओकरा राखयके लिए हमरा आरकेँ या तऽ लकड़ीके बुरादा होइ छै ओ या तऽ बालू एहि सभमे ओकरा सेव करि कऽ राखल जाइ छै ताकि ओकरा धूल मिट्टीसँ साफ रहय ओ आओर नाखून जे होइ छै ओकरा या तऽ मशीनोसँ काटै छै या तऽ बनबैके टाइममे ओकरा नाखून चाकूसँ भी काटल जाइ छै काटि कऽ फेर ओकरा सफाइ करल जाइ छै सफाइ कएऽ फेर मुरगीकेँ जे छै से पालनके लिए हमरा आरके जे छै से ओकरा दबाइ भी इस्तेमाल करै छियै बढ़यके लिए फेर किछु पक्षी एहन होइ छै कि अगर निगाह चुकि जाइ छै तऽ ओ पक्षी लए कऽ भागि भी जाइ छै ओकरा मारि कऽ खाय जाइ छै ओ पक्षी तऽ ओकराके लेल जे छै से हमरा आरकेँ एगो रूम बनबय पड़ै छै रूम बना कऽ घर बना कऽ ओकरा ओहिमे ओकरा सेपरेट करि कऽ राखय पड़ै छै सेपरेट जब राखै छियै तऽ तब तभे हमरा ओहिसँ जे छै ने उएह बेनीफिट मिलै छै हमरा पोसै छियै या तऽ बेचिओ लै छियै या खुद अपनो ओकरा जे छै से इस्तेमाल करै छियै लेकिन पर्सनल ओकरा खातिर जे छै से घर हमरा बनबय पड़ै छै घर बनाए कऽ ओकरा ओहिमे लकड़ीके बुरादा या बालू इसभ जे छै से राखय पड़ै छै दिअ पड़ै छै आओर रोज ओकरा जे छै से घरके जे छै से ओकर रूमके सफाइ भी हमरा करय पड़ै छै सफाइ करि कऽ ओकरा हटा दै छियै रोज बाइ रोज सुबहमे जेना घर आङ्गन लोक साफ करै छै ओना ओकर रूम भी साफ होइ छै रूम साफ करि कऽ ओकर बाद फेर ओ अपन दिन भरि खुल्लो छोड़ै छियै खुल्लो छोड़ै छियै तऽ खुल्लामे अपन जाइ छै दाना ऊना खाए कऽ आबै छै घुमै फिरै छै रहै छै ओहिमे आ ओकर बाद रातिमे जे छै से ओकरा खातिर रूममे एक टा गेटो जे छै से लगबै छियै कि रातिमे कोनो जानवर आबि कऽ नहि ओकरापर हमला कए दिए ओहि खातिर ओकरा पर्सनल ओकरा खा एक टा रूम बनबय पड़ै छै आओर शाममे छओ बजेके बाद जे छै से अपने आप अगर खुला रहै छै तऽ अपने आप जे छै से ओ कन्होसँ द दाना ऊना इधर उधर खा पी कऽ आबै छै तऽ अपना ओहि रूममे ओ चलि गेल गेल तऽ एन्नऽ सँ जे छै से ओकर रूमकेँ बन्द कए दै छियै बन्द करै छियै ओकर बाद रूम बन्द करयके बाद फेर ओकरामे पानि भी थोड़ा बहुत राखि दै छियै कटोरीमे या कोइ प्लास्टिकके कोइ चीजमे पानि राखि दै छियै कभी प्यासे लागतै तऽ अपन पीतै उएहपर उएहमे रहै छै ओ आ सुबहमे फेर ओकर पाँच बजे जे छै से ओ आवाज देनाइ शुरू कए दै छै सुबह पाँच बजे खोलयके लिए पाँच बजे जब खोलै छियै ओकरा तऽ फेर अपन दुआरि दरवाजापर घूमै फिरै छै फेर निकलै छै बाहर चरै छै घूमै छै फिरै छै फेर आबै छै फेर रूममे जे रूम ओकर छै ओहि रूममे जाइ छै ओ जायके बाद ओहो रूममे पानि एक्स्ट्रा राखल रहै छै तऽ पानि अपन पीलक दू चारि घोँट फेर बच्चो रहै छै ओकरा फेर आबै छै घूमै छै फिरै छै खाइ छै फेर चलि गेल फेर गेल तऽ ऊ जे छै से घूमैत फिरैत फेर ओ अयतै पाँचे बजे शाममे छओ बजे शाममे अयतै शाममे आबयके बाद जे छै से ओ ओहिसँ हमरा आरकेँ फाइदा होइ छै एहन बात नहि छै बेचिओ लै छियै किछु अपनो इस्तेमाल करै छियै ओहि चीजके इस्तेमाल करयके बाद जे छै से फेर किछु बेनिफिट भए जाइ छै किछु कमाइओ भए जाइ छै ओकरासँ हमरा मुरगा मुरगी कोनो खराब चीज नहि छै छै बढ़िआँ चीज छै पालनके लिए तऽ जे नहि खाइ पियै छै ओकरा लिए खराब छै आ जे पालन पोषण करै छै ओकरा लिए तऽ बढ़िएँ छै पोसि पालि कऽ राखै छै अपन पोसि पालि कऽ ओकर बाद ओकरा भए गेल छोटा लै छियै तऽ उएह मुरगीसँ फेर ब् छोटा बच्चा होइ छै तऽ ओकर बाद होइ छै कि एक किलो डेढ़ किलो दू किलो तीनो किलो भए जाइ छै ओजनमे या तऽ अगर जादा रहै छै तऽ कोनो व्यापारीके हाथसँ दए दै छियै आ नहि कम रहै छै तऽ गाँवए घरमे लोक कीनिओ लै छै खाइ पियैवला आदमी गाँवओ घरमे लए लै छै आ नहि लै छै एक आध गो रहल तऽ अपनो कोइ गेस्ट उस्ट चलि आबै छै तऽ ओहोमे जे छै से घरमे खतम भए जाइ छै खर्चा भए जाइ छै जादातर जादा पालै छियै रहै छै तऽ फेर व्यापारिए लए जाइ छै किएक गाम घरमे दाम नहि दै छै सहीसँ व्यापारी आबै छै दू पैसा बेसी देलक आ सभ लए गेल समटि कऽ ओ फेर बच्चा टा राखै छियै फेर बच्चोकेँ पालयमे उतने टाइम लागै छै फेर फेर पालि पोसि कऽ फेर ओकरा बड़ा करै छियै जेना दस टा राखलियै दस टा राखयके बाद जे छै से फेर ओकरा सभ जितना बड़ाके सेवा होइ छै उतना ओकरो उतने सामान दिअ पड़ै छै बालू चाहे बुरादा लकड़ीके रूम उएह रहै छै पानि ठं गरमीके टाइममे रहै छै ठण्ढीके टाइम रहै छै तऽ ओकरामे जे छै से बलफ लगबय पड़ै छै ताकि ओकरा ठण्ढा नहि लागय गरमीके टाइम रहै छै तऽ हलका फलका कोनो पङ्खाके दए दै छियै या तऽ दिवालमे सुराख उराख कए दै छियै कि बाहरी हवा आबय बाहरिओ हवाके लिए एक दू गो छोटा छोटा छेदा सुराख छोड़ि दै छियै ताकि हवा अयतै ओहिमे हवा अयतै तऽ ओकरा कोनो दिक्कत परेशानी नहि हेतै आ ठण्ढीके टाइममे तऽ बलफ लगबैए पड़ै छै गरमी खातिर ओकरा ठण्ढीके टाइममे बलफ नहि लगेबै तऽ सभ बिम बच्चा बेकार भए जेतै खराब भए जेतै उएह ठण्ढीमे बलफ लगबय पड़ै छै शरीरमे गरमी केना अयतै ओकरा